हम बाज़ार थे गए थे बाज़ार गए हैं बहुत गर्मी लग रही है तो हम गऍ तो बाज़ार से तो कूलर ख़रीदे कूलर ख़रीदकर लेकर आए टाली पर लदवाए लेकर आए घर उसको भी पैसा दिया पैसा उसको दिया घर पर ले आए रात में लगाए रात पर लगाए रात में लगाए कूलर इतनी ज़ोर गर्मी पड़ी रात में लगाए कूलर बिगड़ गया कूलर बिगड़ गया तो हम बहुत पछताए लगें कि अब बताइए क्या हम करेंगे एक तो हम ग़रीब आदमी दूसरा हमारे पैसा भी नहीं कि हम क्या बोला ला कि उससे जाए के कहें तो कहा हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे बिगड़ गया तो फिर हम बहुत फेर में पड़ गए कि बताइए इतना पैसा भी हमारा